हैलो अरे ईश्वर सिंह जी अरे यार वह सुबह कार्यक्रम है यहाँ पर अपने कॉलोनी के अपने भैया के मकान का अच्छा मकान बनाये भैया ने सुना और देखा है मैंने कल मकान उनका तो आज वह मंडप मंडप लगा है वहाँ पर अच्छी व्यवस्था दिखी लोग को बहुत शानदार व्यवस्था दिखी तो सुबह क्या क्या है इसमें क्या क्या होगा अच्छा तो भोजन में भोजन वह मतलब ऑर्डर दिया है फिर घर पर तैयार कर रहा है वह लोग अच्छा सर अच्छा ऐसा तो कितने लोगों का भोजन हो जाएगा वहाँ पर अच्छा अच्छा हाँ वह देखा था मैंने व्यवस्था अच्छी दिख रही है बड़ी तो कितने लोग का भोजन है इसलिए पूछा आपसे आपको जानकारी रहती है इसमें अब सामाजिक स्तर पर भी आप जुड़े हुए हैं और सभी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं आप लोग चलो ठीक है फिर वहीं मिलते हैं अपन कार्यक्रम में ही देखते हैं ना वहीं पर मिलते हैं ठीक